हमको फोटू की बहुत शौक थी मैंने फोटू खिंचाने जाते थे वहाँ पए जब छोटे थे तो अपने माँ बाप के साथ में अपने भाई के साथ में अपनी बहन के साथ में अपनी भाभी लोगों के साथ में जाते थे वहाँ फोटू खिंचाने कैमरा में जाते थे और तब मोबाइल नहीं थे और तो जाते थे वहाँ अपने सब लोगों के साथ में परिवार वालों के साथ में फोटू खिंचाते थे वहाँ फोटू खिंचाकर लाते और अब तो फोटू मतलब अब तो मोबाइल हो गया तो अब मैं फोटू ओटू अपने मोबाइल में है खूब सारी फोटू खींचा करते थे और खींच के भेजो मतलब खींचते हैं बहुत शौक हमको फ़ोटू खींच फोटू खींचने की बहुत शौक है खिंचाने की तो अब तो फोटू अपने मोबाइल में ही खींचते हैं बाकी तब तो खींचते थे जाते थे इस्टूडियो पे जाते थे वहाँ इस्टूडियो से खिंचा के आते थे सब परिवार वालों के साथ अब तो खिंचाते अपने बच्चों के साथ औ परिवार वालों के साथ घर में सब लोगों के साथ में खिंचाते हैं खींच के अब तो मोबाइल से खींच खींचकर तमाम फोटू ओ गई हैं और और तो अब हमको वीडिओ भी बहुत पसंद है ओ फोटू भी बहुत पसंद है तो फोटू फोटू खींच खींच के और तब और फोटू खींचते थे और अब जाते हैं औ कहीं टहलने गए कहीं कहीं गए कहीं पार्क गए कहीं घूमने गएँ तो पार्क वार्क जाते तो वहाँ भी फोटू खींचते हैं परिवार वालों के साथ में परिवार भर जाते हैं वहाँ पे फोटू खींचते हैं परिवार वालों के साथ में तो बच्चों हैं हसबैंड हैं बच्चों हैं सबके साथ में फोटू खींचते हैं सब लोग घरवाले माँ बाप जाते हैं भई भौजाई के साथ में जाते हैं तो अपन फोटू खींचते हैं वहाँ वहाँ पार्क जाते हैं कहीं कौनो पार्क कहीं कहीं जाते हैं वहाँ फोटू खींचते हैं जाके तो बहुत अच्छा लगता है और वहाँ जाकर के देखो कहीं निकलो तो देखो कितनी बढ़िया गए कहीं गए तीर्थ पे गए वहाँ देखो फोटू खींची जा रही है बढ़िया खिंचा लो फोटू सबसे आगे खिंचा लो तो फोटू खिंचाने में हमको बहुत शौक थी और फोटू खींचकर और अच्छा भी लगता है फोटू खिंचाने में और फोटू खिंचाकर ओ हमारे बच्चों की भी बहुत वह शौक है फोटू की ही हमारे बच्चों के शौक है बच्चों भी खिंचाते हैं साथ में बच्चों सब लोग के जाे मिल के खिंचाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और वहाँ जाते हैं तो कहीं अगर घर में मोबइल में खींचे या कहीं इस्टीडियो पे गए तो वहाँ हम खिंचा लो खिंचा लो तो वहाँ खिंचाते हैं फोटू और खिंचाकर फोटू लाए घर बच्चों कहते कि लो फोटू बहुत सारी फोटू रखते हैं